जोंनि गामियाव ब्रह्म धोरोम फालिनाय जायो आरो बे फालिनायाव जोंहा सासे फुजारि थायो आरो माखासे बिबार आरो प्रसाद मुथाजों जों बे फुजाखौ बानायनाय जायो लोगोसे आरो जोंनि गामियाव आलादा आलादा रोखोमनि फुजाबो होयो सोरहाबा बाथौ होयो सोरहाबा खेराय बिदिनो होयो आरो आरो माखासे ख्रिष्टान धोरोमफोराबो दङ खिन्थु खम बेखिनिखौनो होनसै आं